जी हाँ मैं अपनी छोटीमोटी बीमारियों के लिए अस्पताल जाना पसंद नहीं करूँगा अगर मुझे छोटी मोटी बीमारियाँ हैं तो मैं उसे घर पर ठीक कर लेता हूँ अगर मुझे खांसी सर्दी ज़ुख़ाम है तो मैं काढ़ा पी के ठीक कर लूँगा और अगर मुझे मुँह में छाले हुए हैं तो मैं अमरूद के पत्तों का इस्तेमाल करूँगा हाँ यदि अगर कोई बड़ी बीमारी है तो मैं फिर हॉस्पिटल जाना पसंद करूँगा